हम कान वला तऽ अनने छलहुॅं गेल छलहुॅं तऽ कान वला अनने छलौं पहिरलहुॅं लेकिन चारि दिनका बाद ओकर नग सेहो झरि गेल कान मेका कान कान पर जे कान मेका पर जे पानि परलै तऽ ओहो उखरि गेल लेकिन सब कहै छला केहन लेला तऽ हम कहलियै कम दाम मे भेल तऽ लऽ लेलहुॅं लेकिन आब एहन नहि इश करब पाइये लागत लेकिन नीक समान लेब जे कनिदिन पहिरबो करब ई तऽ पाइयो लागल कम दाम के छला पाइयो लागल पहिरबो नहि कएलहुॅं